हा हा हैलो मां सेजल थी ॻाल्हायां तव्हां केरु जी जी

अच्छा न ॾेई वियो अथव छोकिरो तव्हांखे त मां त तव्हांजे चयोमाव त कॾहिं खपेव त तव्हांखे अच्छा त म ॿुधो न तव्हां घणे बजे सुबुह जो असां ॾहे बजे तव्हांखे पहुचाइ छॾियूं अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे बियो सभु बढ़िया ठीकु आहे अठें खां तव्हांखे घणा हूअ खपेव गुलदस्ता खपेव या गुल अलगि अलगि खपेव

चमेली जा गुल खपेव हा थोरो सो अघि छा आहे की आडर थोरो सो लेट थियो आहे मुंहिंजो त माफ़ कजो हिन करे ग़लती अघि मां सही लॻायोमाव थी बिल्कुल आंटी तव्हां हीअ अघि जी टेंशन न वठो अघि ॾाढो बढ़ियो लॻायोमाव थी और मतिलबु की पंज छह गुलदस्ता करे छॾियांव ठीकु आहे और हा त गुलदस्ता तव्हांखे चमेली जा गुलदस्ता टी टी सौ में पवंदव हा वधी वियो आहे न हाणे किथे त महांगाई बि त ॾाढी वधी वई आहे एक्चुली ऑडर किथे ऑडर असांखे ठाहिण लाइ ॾियणो आहे त पोइ घर पोहचाइण जे लाइ घर पोहचाइण जा पंजाह रुपियो वठंदीमाव वठंदीमाव हा हा उअ ॻाल्हि त आहे पर हाणे छा कयूं छोकिरा न मन हली विया आहिनि छुट्टीअ ते किथे कम जे टाइम मं छुट्टियूं हलनि पियूं पर असां हाणे थोरो आडर अथई तॾहिं थोरो सो डिले थोरो सो ओ थी वियो आहे लेट थी वियो आहे किथे बि तव्हां हा कंहिंजे नाले ते पोहचाए रखंदीमाव नज़र रखंदीमाव और इहो बि तव्हां गुलाब या गुल सूरजमुखीअ जो मोकिले छॾियांव छा गुलाब जो अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा त ठीकु आहे और मां छह छह गुल छह गुलदस्ता तव्हांखे चमेली गुलनि जा था कयूं ठीकु आहे और हैलो टी टी सै चाहियो त तव्हांजा थींदा अरिड़हं सौ रुपिया ठीकु आहे और बाक़ी जेके अलगि सां मोकलंदीमाव न त उनजे तव्हां मूंखे पंज सौ रुपिया ॾेई छॾिजो ठीकु आहे उन मां पूरो मालाऊं वालाऊं बि थदल अथव उनमें हा हा उनजा तव्हां पंज सौ ॾेई छॾिजो बाक़ी गुलदस्ता में थोरो सो और ॿिया बि मां हिकु ॿ गुलाब या गुल मूंखे तव्हां चयो चमेलीअ गुल तव्हांखे सभिनि सां वधीक मोकलंदीमाव ठीकु आहे हा हा न न धोखो न ॾींदीमाव मां ऐं त ठीकु आहे मां सुबुह जो पोहचाए छॾींदीमाव तव्हांखे अठे वगे खपेव न हा ठीकु आहे रखांव थी तव्हांखे मां मोकिले छॾींदीमाव ठीकु आहे सुबुह जो जी जी बियो सभु बढ़िया आहे न ठीकु आहे पोइ पैसा नगद ई ॾेई छॾिजो हाणे मता सुबुह अठे बजे पोहचाए रखंदीमाव

हा हा ठीकु आहे न तव्हांजे फोन करे छॾींदीमाव ठीकु आहे जी जी जी जी ठीकु आहे हा जी हा